हमे बचपनेसँ खाना ओना बनबय छियै बहुत अच्छेसँ माँस मछली जे सब्जी उब्जी खूब अच्छेसँ बनबय छियै हम हमरा मम्मी पप्पा सब सिखाय देलकय बचपनेसँ तऽ खाना उना बनबय छियै

जे रोटी सब्जी भात दालि तरकारी जे सब्जी बनय छै सब चीज हम बनबय छियै खूब अच्छेसँ बनबय छियै

बऽ थरिया बर्तन सब चीज करय छियै जे घर अँगना सब चीज करय छियै तऽ खाना उना सब चीज बढ़ियेसँ बनबय छियै मम्मी अर मम्मी अर बचपनेसँ खाना और सिखेलकय तऽ मम्मी पप्पा अपन काम करय रहय तऽ हमरा अरके खाना उना सिखेलकय तऽ हम खाना उना अपने बनबय रहियै एखनो बनबय छियै खूब अच्छेसँ बनबय छियै

आलू बैगन टमाटर जे जे बनबयके छै सब चीज बनबय छियै बढ़ियेसँ माँस मछली सब चीज बनबय छियै